परिवार में पूरी पुरुष और महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है परिवार में पुरुष और महिलाएँ बहुत प्रकार से काम को बाँट लेते हैं और यह भूमिका घर के परिवारों को काफ़ी विकसित करती हैं घर का विकास विकसित होता है महिला घर को अगर अच्छे से सम्भाल ले तो जो पुरुष होता है वह बाहर के कार्यो को करने में सक्षम होता है और आरामदायक भी रहता है उसके लिए तो इस वजह से महिला और पुरुष एक दूसरे को अगर समझे और समझ कर परिवार को चलाए तो घर का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है